میرے خیال میں تو میڈیا ہو یا پھر تعلیمی تعلیمی نظام اُردو زبان کی اہمیت بالکل ختم ہو چُکی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اکثر و پیشتر اُردو زبان میں بولنا پڑھنا اور لکھنا قابل فخر سمجھتے تھے لیکن آج کے دور میں وہ رجحان بالکل ختم ہی ہو چُکا ہے اور اُس اُس زبان میں میں جو مناسب نمائندگی ہونی چاہیے وہ بھی تقریباً ختم ہی ہو چُکی ہیں اِس چیز کی وجہ سے اُردو زبان کی اہمیت بالکل ناپی ناپید ہو چُکی ہے اور اُس کی ترقی میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے مسلسل جس کا خمیازہ ہم اُردو پڑھنے والوں والے لوگوں کو خوب محسوس ہوتا ہے اور اُس کی وجہ سے اُس کی توجہ ہماری حکومت کو بالکل اچھے طریقے سے دینی دینی چاہیے تاکہ اُردو زبان کو فروغ ملے ہر میدان اور اُس کی ترقی سے سارے مواقع پیدا کیے جانے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اُردو زبان ترقی کی راہ پر گامزن ہو ہو سکیں